लोकल रेझिडंट

तुमी येवं शकता कलंगूट बागा एरयान हांव रावता म्हापसा पूण म्हाका कलंगूट बागा ती एरिया लागी आसा सो तुमी थंय येवं शकता हय हय ती कोस्टल एरिया न्हू चडशे टुरिस्ट येयले कांय थंयत येतात आनी थंयसर मागीर तुका सगळे लागीं आसा इवन जर तूं पणजे वयतलय केपिटल सिटीन राजधानीन वयतलय जाल्यार ती सुद्दां तुका लागीं आसा कलंगूट तूं रावल्यार तुका सगळे लागी पडटले म्हणल्यार तुका धा पंदरा किलोमिटराचेर तुका सगळे कवर करूंक मेळटा सगळो डिस्टंस हय सगळी फूल कोस्टल एरिया ती फूल एंटरटेंटमेंट लायक जर क्लब्स बी जाय जाल्यार थंय मेळटा जर सायट सियींग करपाक जाय जाल्यार थंयच्यान तुमका साइट सियींग करूंक मेळटा आतां हय तुमी थंय आयल्या बरोबर तुमका बीच म्हणल्यार बोटिंग पयली थंय बिचार मजा करपाक मेळटली थंय तुमचो अख्खो दीस सुद्दां वचूं शकता मागीर दुसरें दिसा तुमी साइट सियींग करूं शकता नोर्त गोवा उत्तर गोयांत जी आमची देवळां आसा चर्चीस आसा थंय वचून भेट दिवन ते सगळें पोंव येता आयलेंड्स आसा कितें कितें आहा अशे सगळें तुमी कवर करूंक शकता हय आतां चार्जीस आसा ते अराऊंड अडीज हजारा पर्यंत पर नाईट पर दिसाचे चार्जीस आसता अडेज हजारा पर्यंत आता सद्द्या सिजन ओफ सिजन कसो चालू आसा सिजन मागीर नोव्हेंबरान चालू जातलो सो आता येयल्या उपरांत तुमकां बरें टेरिफ मेळटले एक कमी चार्जीस बी आसतले तशें तुमकां मेळटले शकता सो तुमी येवं शकता हो रायट टायम आतां येवपा खातीर